मूंखे मुंहिंजे घर लाइ प्लास्टिक जी कुर्सियूं खपी पिए त पासे जी दुकान मां नासी रंग जी वठी आयमि न रंग में कलर बुॾल लॻयो पिए अने वेठमि त पाया बि नबड़ा लॻा पिए कुर्सीअ जा त मूंखे पसंदि कान आई